اگر میں بہار میں عام قانون کی بات کروں تو ایسے بہت سارے پیش آتے ہیں جو بہار میں لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں اگر میں بات کروں تو جائیداد میں مسئلہ بہار میں ایک ہمیں مسئلہ ہے جس کے لیے کہیں نہ کہیں قانون پیش آتے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کو ریاست میں دی جائے کو بٹوارہ دین دینے والی کو عام طور پر قانون مس پیش آتے ہیں جسے لوگ سامنا کرتے ہیں